भारतमे छै हम तऽ विहार राज्यक वासी छी बिहार राज्यमे सहरसा डिस्ट्रिक्ट मे हमर घर यऽ तऽ हम तऽ सहरसाके छियै सहरसामे तारापीठ छै शंकराचार्य छथीन जाहिमे की महिषी गाँव भेल महिषी गाँवमे तऽ छैबय करै जे माँ ताराक मन्दिर छै शंकराचार्य छे रहथिन मण्डन मिश्रके धाम छै भारती रहथिन शंकराचार्य रहथिन तऽ हुनका सभके लेल तऽ हुनकर सभकें सुग्गा रहथीन पानिभरनी रहथीन सभ ईनार छै मण्डन मिश्रक धाम छै एहिठाम तऽ एहिक लॆल हमरा सभक अगर चारू कोणसँ बहत जगहसँ लोक आबै छै तऽ बहुत जगहसँ आबिक माँ ताराक मन्दिर आबै छथिन मण्डन मिश्रक धाम पर जाइ छथिन ओतौ देखै छथिन मण्डन मिश्रक स्थानके देखै छथिन ओहिठाम तऽ अखन आब मण्डन मिश्रक स्थान पर छै वर्तमानमे हुनकर सभ चीज स्थापना छै ओहिठामा तऽ एहिके लेल हमसभ बहुत खुशी मनाबे छी जे हमर गाँवमे मण्डन मिश्र छथि शंकराचार्य छथि